اتر پردیش میں تعلیمی نظام پسماندہ برادریوں کی تعلیم تک ناکافی رسائی کے مسئلے سے بہت سارے طریقے سے نمٹ رہا ہے اس نے بہت سارے اس کے لیے کمیشن بٹھائے ہیں اور اس بارے میں باقاعدہ مطالعے اور اس سلسلے میں پڑھائی کی جا رہی ہے تاکہ ان کی تعلیمی حالت کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اور ان کے لیے کچھ اسکیمیں بھی تیار کی جا رہی ہیں تاکہ وہ لوگ جو پسماندہ برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں وہ ان اسکیم کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے تعلیمی پسماندگی کو بہتر بنا سکیں اور جو لوگ پہلے سے اس میں اس نظام میں تعلیمی نظام میں آگے ہیں ان تک رسائی ان تک ان کے برابر میں پہنچ سکیں